हेलौ आं माबानिफ्राय निउज लाइफनिफ्राय बुंदोंमोन माने सारनि ओरै चिरां डिसट्रिकनि एसे मेट्रिकनि माने इडुकेसन क्वालिटिफ्रा मा बायदि सलिदों बेनि सायाव एसे सोंनो सानदों आरखि ना सारनि कलेजफ्राव बा चिरां डिसट्रिकआव मा बायदि सोलिनानै दङ बेखौहाय औ औ औ ओइस एस आव ना मेट्रिकआव

औ

औ औ बेखौनो दाख्लिनि मेट्रिकनि रिपर्ट मोन्नाय बायदिजों माने माबाफोर गोदान चेन्जेस लाबोदों नामा बेनि थाखायनो बिदि सोंहरनाय जादों सारनाव चेन्जेस खालामदों बेफोरनि सायाव

औ औ औ औ दे होमबालाय सार माने औ आं बेखौनो एसे